हैलो मिशो कंपनी माने तव्हां खे हिकु ऑडर ॾिनो हुयो और उहो ऑडर हाणे मूंखे हिते मिली वियो आहे कटनीअ में और जेको माने सामान घुरायो हुयो मूंखे एज इट इज उहो ई सामान कटनीअ में मिलियो आहे और मां ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां तव्हां जे हिन पार्सल खे ॾिसी करे तव्हां जे इन प्रोडक्ट खे ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी छो जो जेको सामान था मूंखे मिशो ऐप में ॾेखारियो हुयोव सेम टू सेम उहो ई प्रोडक्ट मुंहिंजे घर आयो आहे क्वालिटी बि उहा ई आई आहे और मुंहिंजे घर वारनि खे बि उहो सामान ॾाढो वणियो आहे मां तव्हां खां उन में पैन जो स्टॉक पैन स्टॉक जो जेको टेबल ते रखण जो थींदो आहे उहो घुरायो हुयो और टे चादरियूं बि घुरायूं हुयूं उहो ॾाढियूं सुठियूं आयूं आहिनि ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे ॾाढो उहो वणियो और मुंहिंजी मम्मीअ खे चादरियूं बि ॾाढियूं घर में वणियसि ऐं मां पंहिंजे दोस्त यारनि खे बि ॿुधायो कि मिशो कंपनी ॾाढी सुठी आहे और हुन कंपनी भरोसे लाइक़ु आहे उहो कंपनी और तव्हां जेको मूंखे डिस्काउंट ॾिनो हुयव उहो उहो बि मूंखे ॾाढो सुठो लॻो था मूंखे भली वीह परसेंट डिस्काउंट ॾिनोव पर मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी और ईअं ई अॻिते अगरि तव्हां डिस्काउंट ॾींदा रहंदव त असां तव्हां खे ऑडर बि ॾींदा रहंदासीं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी कि तव्हां सामान टाइम ते बि मोकिलियोव और जेको टाइम तव्हां मूंखे ॾिनो हुयव ता टिनि ॾींहंनि जो मूंखे टाइम ॾिनो हुयव कि टिनि ॾींहंनि में इहो असां कटनीअ में डिलीवर करे रखंदासीं और बाक़ाइदा टिनि ॾींहंनि जे अंदरि मुंहिंजे घर जो पार्सल अची वियो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां जी टाइमिंग ते बि तव्हां जे प्रोडक्ट खे ॾिसी करे बि और मुंहिंजी कोशिश ईअं ई रहंदी कि अॻिते जॾहिं बि मूंखे कुझु बि घुराइणो हूंदो घर जो सामान सोफा सेट वग़ैरह बि तव्हां जा ॾाढा सुठा ॾिठा माने मिशो में हुया मूंखे हाणे जेको बि घणनो घर में घुराइणो हूंदो टीवीअ जो कवर ववर या फ्रिज जो कवर वॉशिंग मशीन जो कवर वग़ैरह कुझु बि घुराइणो हूंदो त मां हाणे मिशो कंपनीअ मां ई ऑडर कंदुमि माने हाणे हिकु ॿियों बि ऑडर कयो आहे मूंखे टेबल कवर खपे पियो घर में त हाणे माने थोरी देरि पहिरों हिकु ॿियों बि ऑडर कयो आहे मां उमेद थो कयां कि उहो पार्सल बि मुंहिंजे घर में टाइम ते अची वेंदो और ॾाढो सुठो ईंदो और मुंहिंजे घर वारनि खे वणंदो और मां पंहिंजे दोस्तनि में ऐं घर में बि इहो ई चयो आहे कि हाणे कढी बि कोई बि सामान किथे बि असांखे खपे त असां मिशो कंपनीअ मां घुराए था सघऊं पिया और ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे कि असां अॼु कल्ह जी टैक्नोलॉजी अहिड़ी सुठी वधी वए आहे कि असां घर वेठे कोई बि सामान किथे बि घुराए था सघऊं पिया और तव्हां जे मिशो ऐप में अहिड़ा सुठा सुठा सामान आहिनि सॼा घर जा त असां किथे बि कहिड़ी बि लोकेशन ते वेही करे हो तव्हां जो सामान असां घुराए था सघऊं पिया घर वेठे करे अॼु कल्ह त कंहिंखे गिफ्टियूं बि ॾियणियूं आहिनि त असां इन ऐप जे थ्रू और तव्हां जे मिशो कंपनीअ जे थ्रू असां उन्हनि जे घर में पूरो सामान गिफ्ट करे सघऊं था जेको असांखे ॾियणो आहे कोई बि सामान असां उन्हनि खे गिफ्ट करे ॾेई सघऊं पिया था घर वेठे उहो ऑनलाइन पेमेंट बि अॼु कल्ह अहिड़ी इज़िली तरीक़े सां थी थी वञे पई कि असांखे तव्हां खे पैसा बि तुरंत ऑनलाइन मोकिले था छॾियऊं उन ऑनलाइन पेमेंट करण सां बि असांखे कुझु परसेंट डिस्काउंट मिलंदो आहे उहो बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे और मां त इहो ई चाहींदुमि कि तव्हां जा रेट बि ॾाढा सुठा आहिनि त मां त इहो ई चाहींदुमि कि तव्हां जो इहो ऐप वधे ताकी असांजे हिते इन में हिन टैक्नोलॉजीअ जे थ्रू असांखे त देश में ॾाढो सहूलियत बि थिए थी पई तव्हां जे हिन मिशो कंपनीअ सां सामान घुराइण सां मां त इहो ई चाहींदुमि कि तव्हां जो इहो ऐप वधे और ज़्यादा ते ज़्यादा मां उन्हनि शयुनि खे घर वेठे उपयोग कयनि और ॾाढे सुठो आहे कि तव्हां इहो ऐप चालू कयो अथव असांखे इन सां ॾाढी मदद थी मिले पई धन्यवाद मां तव्हां खे इहो ई बसि फीडबैक ॾियण लाइ फ़ोन कई हुई मूंखे ॾाढो सुठो लॻो कि तव्हांजे टाइम ते मुंहिंजो पार्सल मूंखे मोकिलियोव मां अॻिते बि तव्हां खे ऑडर ॾींदो रहंदुमि उमेदु आहे कि तव्हां मूंखे सुठा ई सामान मोकिलींदव मां तव्हां खे फीडबैक ॾियण लाइ फ़ोन कई हुई और फीडबैक में मां तव्हां खे ॾाढो सुठो फीडबैक थो ॾियां मां तव्हां जे ऐप में बि पंज खां पंज स्टार ॾिना आहिनि और कमैंट्स बि ॾाढो सुठो कयो आहे उन सां तव्हां खे बि ॾाढी मदद मिलंदी मुंहिंजो कमैंट्स पढ़ी करे बि माण्हू तव्हां खे ऑडर ॾींदा बहुत दोत ॾाढी ॾाढी धन्यवाद तव्हां जो कि तव्हां मूंखे टाइम ते मुंहिंजो पार्सल मोकिलियोव